ॾिसो मां नंढपण में ॾाढियूं डुकूं पाईंदी हुअसि मुंहिंजो पपा वेंदो हुओ बाग़ीचे में मां उन सां गॾु रोजु वेंदी हुअसि बाग़ीचे में डुकूं मुंहिंजो पपा पाईंदो हुओ मां बि चवंदी हुअसि मुक मूंखे बि डुकूं पाइणियूं आहिनि मुंहिंजो पपा चवंदो हुओ आहिस्ते आहिस्ते डुकूं पाए किरी न पए तूं अञा नंढिणी आहे मां चयोमांसि हीअंर नंढपण खां ई डुकूं पाईंदसि त वॾपण में मूंखे वांधो न ईंदो मां शादी करे आहियसि त मुंहिंजे घर में अहिड़ो कुझु रवाज़ु ई कोन हूंदो हुओ मां मुंहिंजे घोट खे चवंदी हलु रोजु बाग़ीचे में उहो चवंदो छा आहे बाग़ीचे में उन ई नौकिरी प्राइवेट हूंदी हुई त हू चवंदो न मां मुंहिंजी सस खे चयो हिकिड़े ॾींहुं त हिते आसे पासे में बाग़ीचो कोन्हे छा मुंहिंजी ससु चयईं हा हिते पासे में ई बाग़ीचो अथईं छो तोखे छा करिणो आहे बाग़ीचे में मां चयोमांसि मूंखे बाग़ीचे में डुकूं पाइण वणंदियूं आहिनि त मुंहिंजी ससु मूंखे हिकिड़े ॾींहं कोठे हली त मां बाग़ीचे में खणी वियसि पाणी जी बोतल उते मां डुकूं पातियूं मूंखे एॾी शरीर में ईअं ताक़त ईंदी हुई डुकूं पाए ईंदी हुअसि न त जाम मां मुरझाई मुरझाई लॻंदी हुअसि पोउ रोजु मुंहिंजे घोट खे मूंखे चवंदो हुओ तूं वञु भले डुकूं पाए अचु हीअंर भले मां ॿिनि ॿारनि जी माउ आहियां तॾहिं बि मां रोजु बाग़ीचे में डुकूं पाइणु वेंदी आहियां मूंखे छा डुकूं पाइण जो ॾाढो शौक़ु आहे जीअं त भई हिन उमिरि में बि पाण डुकु पाईंदासीं त गोॾनि में न सूर पवंदो ऐं शरीर खां कमु थींदो रहींदो न त पाण हिकु वारी वेही रहियांसीं तीअं वेही रहींदासीं इन करे मूंखे बाग़ीचे में डुकूं पाइणु ॾाढियूं वणंदियूं आहिनि मुंहिंजे घोट खे बि मां चवंदी आहियां डुकु डुकु सुठो अथईं हिन उमिरि में न त थुलो थी वेंदे ॾिसु मां केॾी सन्ही लॻां थी तूं थुलो आहे त माण्हू सभु चवंदा आहिनि तूं रीटा सन्ही आहे तुंहिंजो घोटु छो थुलो आहे चवंदी आहियसि मां रोजु बाग़ीचे में आहे न डुकूं पाइणु वेंदी आहियां हीउ हले ई कोन थो छा कयां